में इक बारी मचेल माता गेई ही बस्सै बिच डरैवर दे पिच्छे आह्ली सीट उप्पर बैठी ही मिगी बारी आह्ली सीट थ्होई दी ही उत्थै में बड़ा मजा लैता डीजल आह्ली बस्स ही इक घैंटे इक टैम मीं जम्मू गेई ही बावे माता उत्थै बी मिगी सीट नेई थ्होई ऐ डरैवर दे कन्ने बैठी दी उत्थै बारी आह्ली साइड सीट नेईं थ्होई इ'यां मन बड़ा खराब होएआ होर होर बी बड़ा इ'यां कुतै गे सवेल बड़ी ही बस्सै बिच ढंगे दी इक मेरे कन्नै बैठी दियां जेह्ड़ियां उ'नेंगी मतलब बड़ी इ'यां उ'नें ब्रश निं करदे गल्लां बड़ियां करदियां हा मुश्क आ दी ही उस बस्सै च फ्ही इक कटड़ा गे हे माता दी बस्सा बिच बेहियै ओह् उत्थै बी मतलब में बड़ी स्हेई बस चलै दी ही ओह्दे बिच बैठी दी ही उत्थै बड़ा मजे दे इ'यां डी जे लाए दे हे ओह्दे च गाने बज्जा दे हे ते माता दे भजन लाए दे हे नचदे नचदे गे अस इक ऐनी फ्ही जि'यां पत्नीटाप होई गेआ उत्थै घुम्मने गी गे ओह्दे बिच बी गाने लाए दे हे गड्डिये च इन्ना घुम्मे शुम्मे ओह्दे बिच बी मतलब कुतै निं रोक टोक होई असेंगी किश निं बोलदे असें डरैवर आह्ली सीट उप्पर बैठे डरैवर दे कन्ने सीट बेहियै बैठे दे हे मजा लैता ओह्दे बिच इक ऐनी असें गे बूजी घर उत्थै इ'यां बस्सै ओह्की ओह्की साइड निं मजा आया निं उत्थै बस्सै रोड बड़ा गंदा हा ओह् बस गेई बस इन्नी फैंसी जेह्दी बस डीजल पौंदा उस बस्सै बिच चलै दी ही ओह्दे बड़े शैल शैल आई दी ही उत्थै गे अस ते उ'न्ने बड़ा जैदा स्हेई ड्राइविंग करा दे बस्से आह्ले अंकल जी और उत्थै घुम्मे शुम्मे उ'नें असेंगी मतलब असें जेह्ड़ी जेह्ड़ी जगह् नेईं स्हेई ही उ'न्ने बस्सा आह्ले ने सनाया कि उत्थै ऐ इस बस्सै गी एह् एह् समान लगदा इ'यां होंदा कुद्धर बी अगर जुत्थै बी अस घुम्मने गी रियासी होएआ उत्थै बी बस्सै च जाना पौंदा उत्थै सुला पार्के जाना पौंदा ओह्दे बिच तां बी बस्सै च गे हे उत्थे घुम्मने गी ते ओह् बस्सै च इ'यां पिच्छेट आह्ली सीट पर इ'यां लास्ट बिच बैठे दे हे उत्थै जम्प जुम्प बड़े लग्गे ते कदें बी उत्थै गे सुकराला माता ओह्दे बिच बी बस्सै च गे हे ओह् बी बस्स मतलब बड़ी जैदा शैल चलै दी ही ओह्दे च भजन इन्ने शैल लाए दे हे उनें ओह् फ्ही कुसै बेल्ले अस गांदे गांदे गे ओह्दे बिच इन्ना मजा आया